पोरणें आनी तरूण पिळगे मदीं आचार विचारा बाबतीत बरेंच अंतर आसात पोरणी पिडी कश्टाळू देवभोळी आनी सामाजीक कामांक भाटा शेतानी व्होंग घेतिल्ली आसताली पूण आतांच्या तरूण पिळगे कडेन देव देवस्की म्हणा संस्कार म्हणा हांचें कांयच पडून गेल्लें ना जाणटेल्यानी खूंय मोबायल कंम्प्युटर पळयल्ले आयुश्यांतल्यान चुकून एक दोन चित्रपट तेय सरकारान देवळांत शाळेंत दाखयल्ले पळयल्ले आसतले पूण आतांची पिडीच मोबायल हाताक घेवन जल्माक आयल्या दिसभर मोबायल किंवा कंम्प्युटराचेरूच आतांची पिळगी दिश्टी पडटली पयलेची पिळगी मैदानी खेळांनी कश्टाच्या कामांनी घटमूट आशिल्ली पूण आतांचे तरूण पिळगे नुस्ते मोबायल कंम्पिटराचेरूच खेळ पिच्चरां बशिल्ले कडेन पळयतात ताका लागून सगळे पाप्याचीं पित्रां जावन पडल्या तांकां जाणटेल्या कडेन उलोवपाक वेळूच नासता सगळें आमकांच कळटा अशें तरूण पिळगेक दिसता पूण पोरणी पिळगी अनुभवी आसा आनी ताचो आपूण उपयोग करून घेवपाक जाय हाचें भानूय तरूण पिळगे कडेन ना म्हाका दोन वीस बावीस पिरायेचीं भुरगीं आसात हांव मुद्दम दोगांकय आजी आजोबाशी बसून उलोवपाशे विशय दिता देखीक आतांच आतांचे पोरणें खेळ चित्रपट तरे तरेचीं कामां लोककथा जाणटेल्याचे अणभव इत्त्यादी तशेंच कितेंय दिवपाचें आसल्यार भुरग्याकूच जाणटेल्या म्हऱ्यान धाडटा तांकां काय जाय नाका विचारपाक लायता